बिल्कुल थ्होई जानी

हूं

दस किल्लो गोभी अच्छा

हूं कड़म बगैरा थोह्ड़ा नेहा सो ग्राम दो सो ग्राम

ठीक ऐ ठीक

जी जी ताजी ताजी मिलनी तुसेंगी